जोंनि गामियारिआव जोंनि धोरोमा हिन्दु बेनि गेजेराव जोंनि गामियारि ओनसोलाव हिन्दु धोरोमनि बेलायाव जोङो बाथौ धोरोमखौ जोङो फालिनाय जायो एबा जोंनि गामियाव बाथौ धोरोमखौ जोङो फुजियो बेनि गेजेराव जोङो बे बाथौ धोरोम फालिनायाव जोङो जोंनो नांगौ बायदि जेरै गारजा फुजा होयोब्ला दाउसा फारौ बोरमा अमा हांसो बेफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनांगौ जायो बायनानै लाबोनानै जों बेखौ जेब्ला फुजानि सम फैगोन अब्ला जों बेखौ बोलि होनाय जायो माखासेखौ हगारनांगौ दङब्ला जों बेखौ हाग्रायाव हगारहरनाय जायो आरो लोगोसे बायदिसिना खरसा जेरै दावदै माइरं थालिर गय फाथै आगरबाथि धुप सिन्दुर बायदि बायदि गोबां जोंनि बाथौ धोरोमनि फुजा होनायाव बेफोरखौ नांगौ जायो लोगोसे बे फुजा होनाय दिनाव जोंनो अजा एबा राइसंगिरि जोंनो नांगौ जायोब्ला जों बे अजाखौ थि समबायदि जोङो लाबोनानै दोनफैखायो आरो लोगोसे बेयावहाय बर' दौरि हारसा दौरि गायसंनाय जायो बे बर' दौरि हारसा दौरिआ बे फुजायाव सानैबो फैनांगौ जायो आरो फुजायाव फैनायनि सिगां बर' दौरि हारसा दौरि सानैबो गावनि न'खरखौ फोथारनानै लाग्रोनांगौ एबा गावनि न'खराव सालामि होग्रोनांगौ जायो बेनि उनावसो लोक्षि गारजायाव एबा गामिनि लोक्षि मन्दिराव बे रायजोनि फुजाखौ मावफुंनाय जायो आरो लोगोसे गामियारि एबा ओनसोलाव जेनेबा मोनबा गामि मोन द' गामि बयनिबो ओनसोलाव गामिया समान थाया बबेबा गामियाव मोनबा सरि बबेबा ओनसोलाव मोनबा मोन द' थायो आरो बबेबा ओनसोलाव बेनिबो बांसिन थायो आरो बबेबा ओनसोलाव बेनिख्रुय खमसिनबो थायो बे एरियाआव मोनसे बाजार थायो बे बाजाराव जोंनि माखासे हिन्दु धोरोमनि एबा बाथौ सिबियारि सुबुंफोरा बाजाराव मोनसे लोक्षि फुजानि मन्दिर गायसंनाय जायो बे लोक्षि फुजानि मन्दिराव ओनसोलनि एरियानि सुबुंफोरा जयैनो फुजा होनाय जायो बे फुजा होनायाव बर' दौरि हारसा दौरि गासैबो ज' जानानै राइजोफ्रा बिसोर सानैखौ ओनसोलनि जानानै गायसंनाय जायो आरो बोसोरफ्रोमबो गोदान गोदान बे मन्दिराव मन्दिरनि दौरिखौ सोलायनाय जायो आरो बे फुजा होनायाव ओनसोलारि फुजा होनायाव खाम सिफुं जथा राइजो राजा बयबो ओनसोलनि एबा एरियानि सुबुंफोरा गाजा गोमजायै रंजा बाजायै बे लोक्षि फुजाखौ सानथामनि एबा सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बेखौ खुंलांनाय जायो आरो जोबथारनायाव बे लोक्षि फुजायाव जोंनि बे आइ बिमा लोक्षिखौ जाय सुबुङा बे ओनसोलनि दौरि बिनि न'आव लांनो दिहुननायनि सिगां सिगां ओनसोलनि राइजोफोरनो बा रायजो राजाफोरनो बयनोबो बे मन्दिरनि एबा आइ बिमा लोक्षिनि बोर सारस्रिनायखौ बयनोबो राननानै हरनाय जायो बे बयनिबो न'खराव बे लोक्षिखौ एबा आइ बिमानि आसिरबादखौ बयनोबो हरखांनायनि उनाव बयबो राइजो राजाफोरा हौवा हिन्जाव बोराइ बुरै गथ' गथाइ गासैबो ज' ज' खाम सिफुं जथानि दामनाय देनाय जों रंजा बाजायै ज' ज' मोसानानै ज' ज' मेथाइ खनलायनानै बे बर' हारिनि हिन्दु सिबियारिनि हिन्दु धोरोमनि बाथौ सिबियारिफोरा बे आइ बिमा आइ बिमानि आसिरबाद हरनायखौ एबा आइ बिया लोक्षिखौ बर' दौरिनि न'खराव आलो गोजोनै रंजा बाजायै ज' ज' दामनाय देनाय सिफुंनि रिंनाय खामनि रिंनायजों ज' ज' बर' दौरिनि न'खराव दोनहैनाय जायो बेनि उनाव बे बर' दौरिनि न'खराव ज' ज' बयबो बाथौ सिबियारिफोरा जानाय लोंनाय एबा जाखां लोंखां बयबो गावबागाव न' फारसे गिदिंलानफिननाय जायो

बे लोक्षिखौ बर' दौरिनि न'खराव दोनहैखांनायनि उनाव जायै लोङै बयबो गावबागावनि न' फारसे गिदिंलांफिनो